اس وقت تاریخ میں رونما ہونے والے زہری زہری آفات یا ماحولی آفات کے بارے میں کیا بتایا جائے اور یہ ہر علاقے میں پھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے اس کو پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہم سب کے ہاتھ میں ہیں زہر بتایا ہے اور نو جوان طبقہ اس ماحول میں نشے میں چرس میں اور شراب نوشی میں اور جوا بازی میں برباد ہوتا جا رہا ہے تباہی کی طرف جا رہے ایک وقت کی نماز کی فکر نہیں ہر بچہ بچہ موبائل گاڑی اور عیاشیاں چاہیے اور یہاں تک کی کہ بچہ بچہ کے اگر موبائل میں ریچارج نہ ہو تو ماں باپ سے لڑنا اور گالی گلوچ کرنا اور مارنے تک تل جانا یہ سب تباہی مچی ہوئی ہے چاروں طرف بچے کے پاس موبائل گھر میں جائے تو پڑھائی نہیں ہے پڑھائی کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کے اندر گاؤں میں دیہاتوں میں علاقوں میں وہ جذبہ ختم ہو گیا وہ جذبہ باقی نہیں رہا یہاں تک کہ کہ کہ نو جوان طبقہ موبائل ہو لیپ ٹاپ ہو بڑے بڑے آئی فون ماں باپ دلانے پر مجبور ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے اور پڑھائی کی نسبت سے دے رہا ہوں اور وہ پڑھائی نہیں کرتا کیا کرتا ہے اللہ اعلم بالصواب اللہ ہی بہتر جان سکے اس وقت ہر طرف یہ جو موبائل اپنی زہریلی آب و ہوا پھیلا رہا ہے اور ہر بچہ بچہ اس میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کر بالغ ہونے سے پہلے ہی بالغ ہو جانا اور طرح طرح کی شرارتیں کرنا غلطیاں کرنا اور ایک دوسرے سے ایسے ایسے حرکتیں کرنا جو چاروں طرف تباہی مچا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور کوئی بہتر نعم البدل عطا فرمائے اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ یہ جو ہر دن نئے نئے آفات کہہ لیں کہا جائے یا زہر جو برپا ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان طبقہ برباد ہو رہا ہے اللہ ان سے بچائے اور اس کی کوئی بہتر صورت حال ہم سب کے سامنے ہو یہ نعم البدل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا فرمائے